میں نے ابھی اکٹوبر دو ہزار بائیس میں اپنا ایک فون خریدا گوگل پکسل سکس اے مجھے بے حد اچھا لگا یہ فون اس کا بیٹری بیک اپ بھی بہت اچھا ہے سب سے اچھی بات ہے کہ یہ بہت کیری کرنے کے لیے بہت آسان ہے اور اس کا جو میموری ہے اس کا جو پروسیس ہے پورا پورا وہ بھی مجھے بہت بہتر لگا اس لیے مجھے یہ بہت اچھا فون لگتا ہے